میں باورچی خانے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کرنا پسند تو کرتی ہوں لیکن میرا ساتھ کوئی دینے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے میرے بچے میرے ساتھ آتے ہی نہیں ہیں آ کے دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اماں کیا کر رہی ہیں کیا بنا رہی ہیں کس طریقے سے بنا رہی ہیں کچھ کھانا ہے تو بس آڈر دے دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ بنا دیجیے یہ اور میں پھر بنا دیتی ہوں آ کے دیکھتے تھوڑی نہ ہیں کہ میں کیا بنا رہی ہوں کیسے بنا رہی ہوں کوئی شوق نہیں ہے بس ان لوگوں کو کھانے کا شوق ہے بس میں بنا دیتی ہوں وہ اٹھ کے کھا لیتے ہیں اور ان لوگوں کو کوئی کسی بات کا اور خیال نہیں ہے بیٹی تو میری بالکل جا کے جھانکتی ہی نہیں ہے کچن میں دیکھتی بھی نہیں ہے نہ نہ میرے بیٹے جا کے دیکھتے ہیں نہ ہی میرے شوہر میں اکیلی ہی لگی رہتی ہوں کچن میں صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک کچھ بھی بنانا ہوتا ہے میں اکیلے ہی بناتی ہوں کام والی آتی ہے اس کی بہت زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے بچّے تو بالکل ہیلپ نہیں کرتے ہیں کسی بھی طریقے کی بالکل اور کھانے کے لیے ان لوگوں کو مزے مزے کے کھانے دے دو بس بڑھیا بڑھیا کبھی بریانی تو کبھی چکن قورمہ تو کبھی چنگیزی کی چکن تو کبھی افغانی چکن ان کو بنا کے دے دو یہی سب ان کے لگے رہتے ہیں کبھی شیر چاہیے ان کو ہوتی ہے تو کبھی حلوا کبھی چنے کی دال کا حلوا بنا دو